नमस्कार हैं नमस्ते भैया है हाँ क्यों नहीं करेंगे हम तो लखनऊ में रहते ही हैं अच्छा लखनऊ में तो बढ़ियाँ सब सभी चीज़ देखने लायक है जैसे आप जाएंगे मगही बस है यहाँ जिसको अजायबघर कहते हैं ये तो मंदिर है पता है लेकिन हम यहाँ भी दिखाएंगे चंद्रिका देवी मंदिर भी आप देख सकते हैं हम उसको दिखवाएंगे और और जो अकबर यहीं बादशाह था हाँ हाँ वहाँ भी हम दिखा घंटाघर है जैसे ये और ये बाबर का दिल्ली जो हुमायूँ ने बनवाया है अकबर वीर बादशाह ने इमामबाड़ा जिसको कहते हैं वहाँ भी हम दिखवाते हैं भूल भुलैया है उसमें लोग जाते हैं उसको हम आपको दिखवा देंगे हाँ और हाँ तो हम हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ आपको हम दिखवा देंगे वहाँ पर आप जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ जहाँ जहाँ फैसलबाद में जहाँ अशोक राजा रहता था अशोक राजा जहाँ रहता था बारादरी में वो भी हम आपको दिखवा देंगे वहाँ बना हुआ है उसका सिंहासन अब भी वहाँ कोई रहता नहीं है वहाँ अगल बगल किराये पे उठा हुआ है वो अभी अभी नहीं उठाया गया है वो अभी राजी राजाओं का मामला है उसको किराये पे नहीं दिया जाता है एक दिन में कम से कम अब आप जाएंगे आएंगे तो फिर हम बताएंगे वैसे कम से कम एक दिन पूरा अब एक दिन में तो पूरा आप घूम नही पाएंगे हैं ना लखनऊ में आप पूरा दिन एक हाँ इसमें कम से कम हाँ इसमें भी आपको घुमवाने से कम से कम पाँच दिन लगेंगे और पचास पाँच हज़ार रुपैया पड़ेंगे आपको किराया आपको देना है हाँ किराया देंगे हाँ आप हमको फोन करिएगा हम बता देंगे नमस्ते